हैलो हंजी नमस्ते जी अ कु'न आहो आहो तुस आहो ट्यूशन दी छुट्टी ते बड़े चिरे दी होई गेदी अज्ज सगुआं बच्चे जल्दी भेज्जी ओड़े साड्ढे पंज बजे घर निं पुज्जे दे तुसें होर कोई ट्यूशन लाई दी ही उसदी तां ते फ्ही काफी टाइम होई दा अट्ठ साड्ढे अट्ठ बज्जै दे में उ'ऐ ते सनाऽ नी अज्ज में थोह्ड़ी तौली छुट्टी करी ओड़ी दी ही अज्ज में कीती दी ही साड्ढे पंज बजे हां ते होर होर कोई ट्यूशन पढ़दा ओह् जां सिर्फ मेरे कश गै पढ़दा तुसें उसदे दोस्तें दे घर करना हा फोन कीता कुसै ई फोन हां ओह् ट्यूशन तौली छुट्टी होई दी हा बो अट्ठ साड्ढे अट्ठ बजे तुसें करी लैना चाहिदा हा इन्ने चिर धोड़ी फोन तुसें फोन उसी फोन शोन लेइयै दित्ते दा अच्छा इक कम्म करो ना तुस ना उसदे दोस्तें गी पता करो दोस्तें दे घर मतलब उं'दे पेरेंटस गी फोन करो तुस ते अगर अ'ऊं केह् कम्म करनी आं ऐक्चुअली किश बच्चे मेरी ट्यूशन दा दूए घरें दे थोह्ड़े कश गै पढ़ांदे ते उं'दे कश बी जंदे ते केह् पता इ'यां दोस्तें दे चक्कर च बच्चे गेदे उठी होन उं'दे कश बी हां ते अ'ऊं सर गी फोन करियै पुच्छी लैन्नी आं कि मतलब अगर उं'दी ट्यूशनै अगर उ'नें ई ओह् लब्भे दा होग तां सनाई ओड़दी आं तुसें ई ते तुस इक कम्म करो जेह्के बी उसदे दोस्त बगैरा हैन नां हां ते उ'नें ई तुस फोन करियै पुच्छी लैओ क्लेयर करी लैओ आहो ते ओह् जि'यां तुसें ई पता लग्गग किश तां मिकी बी सनाई ओड़ेओ बड़ी टैंशन आह्ली गल्ल होई दी ऐ ते साड्ढे अट्ठ बज्जी दे बड़ा टाइम होई गेदा चलो कोई निं तुस फोन शोन करियै पुच्छो आं अ'ऊं करगी फोन करी फ्ही तुसें ई सनान्नी आं ठीक ऐ चलो ठीक ऐ